नुस्तेमारी संबंदान नुस्तें खंय मेळटा खंयच्या जाग्यार नुस्तें मेळूंक शकता कसले तरेचें नुस्तें आसा हाची जाणीव आसप खूब गरजेची तेच बरोबर पावसा दिसांनी आमी दर्यांत नुस्तें मारपाक वचनात कारण खूब दोखो आसता वादळाची शक्यताय आसता व्हडें परतुपाची शक्यताय आसता ह्यो गजाली खबर आसप खूब गरजेच्यो